کوکنگ کی میں بات کروں تو مجھے بچپن سے کوکنگ کا شوق ہے اور میں آج ایک شیف ہوں اور میں کھانا بہت لذیذ اور مزیدار بناتا ہوں میرے ہاتھ کا جو کھانا کھاتے ہیں وہ اکثر میری تعریف کرتے ہیں اور اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے کھانے میں کون سے مصالح یوز کرتے ہیں کہ اتنا آپ کا کھانا لذیذ اور اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے کھانے میں مختلف طرح کے مصولوں مصالحوں کا استعمال کرتا ہوں اور وہ کھانا بہت ہی لو فلیم اور بہت دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں جس کے وجہ سے اس کھانے میں جو اس کا سواد ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے آتا ہے اور اس کا فلیور اور فریگرینس بہت اچھے آتا ہے اور میں کھانے میں سب سے جو میرا اپنا ذاتی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کھانے میں اپنا سیکریٹ مصالح یوز کرتا ہوں اور وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور یہ چیز اسی وجہ سے میرے کھانے میں اتنا اتنا مزہ اور ذائقہ ملتا ہے